हाँ हेलो हाँ जी रस्सी है क्या मुझे गरम गरम खाना चाहिए था तो एक प्लेट है ना नोट करिए एक प्लेट ऑमलेट

एक प्लेट ऑमलेट और डबल अंडा और एक प्लेट पराठा पराठे छ उसमें सब कुछ डालना आलू गोभी के हूँ हाँ आलू गोभी के नहीं हाँ दो दो बना देना हाँ ठीक है और एक प्लेट है ना मटन ग्रेवी हाँ पीस एक दो में ज़्यादा नहीं और ग्रेवी अच्छी चाहिए मटन हांडी हांडी हाँ इस समय ठंड का मौसम चल रहा अच्छा लगता है यह हूँ एक प्लेट हाँ ठीक है दो पीस चल जाएगा नहीं लाल मिर्च हाँ हाँ ठीक नहीं और पीसी सलाद चल जाएगा इस सलाद में मुझे यह प्याज़ टमाटर निम्बू गाजर

हाँ पापड़ तल देना नहीं रायता नहीं और यह बताइए की इस पर कितना प्राइस होगा हूँ ठीक है बाप रे रेट बहुत ज़्यादा ले रहे आप कम करो डिस्काउंट दीजिए मुझे जब तुम डबल चले पाँच सौ चार सौ बीस दे दो कुछ नहीं होता चार सौ बीस तो ठीक रहेगा ठीक है ठीक है पैक करा दीजिए ठीक है हाँ ओके ठीक है चलो ठीक है